जय झूलेलाल शादी जे कॾहिं घर में आहे त शादीअ जो इन प्रोग्राम में असांखे मिटु माइटनि जो चङी तरह ध्यानु रखणो पवंदो आहे जेकॾहिं जेके मिटु माइटु असांजे घर में रहण अचनि था उनजे रहणु खाइणु पीअणु पाणी सभिनी ॻाल्हियुनि जो असांखे ध्यानु रखणो आहे त उन शादीअ जे मौके ते सभिनी खां वधीक जरूरतु असांखे पाणीअ जहिड़ी शइ जी पवंदी आहे छो त पाणी हर टाइम असांखे पीअण जे लाइ सनानु जे लाइ हैंड वा हथ धोअण जे लाइ सभिनी जे लाइ खपण खपंदो आहे त एॾी मात्रा में जेके महिमान ईंदा आहिनि उन्हनि माण्हुनि खे पाणीअ जी जरूरत त आहे ई आहे त त छा कजे पाणीअ जूं टांकियूं जेतिरी मथे आहिनि उहे भरे छॾिजनि ऐं उनखां पोइ घर में त जेकॾहिं बाल्टियूं जेकी बि आहिनि उहे बि भरे रखंदा आहियूं पर जेकॾहिं थोरो अञा बि पाणीअ जी तकलीफ़ थिए थी त जेके पाणीअ जी कैन मिलनि थियूं गुगियूं मिलनि थियूं उहे असां ॿाहिरां घुराईंदा आहियूं जीअं महिमाननि खे कंहिं ॻाल्हि जी तकलीफ़ न थिए त हिन करे पाणी जहिड़ी शइ जेका पुन्य जो कमु आहे उओ असां पंहिंजे माइटनि खे अ ध्यानु रखंदासीं हुननि ॻाल्हियुनि जो त उहे बि असांजे घर मां शादीअ जे मौके तां ख़ुशीअ सां घर मां वेंदा जय झूलेलाल